हो ओइ औ औ पिअ' पास बिए फरायबाय दं सिमलायाव सिटियाव हा अह दा बर्थमान मोजां नै दा आरो माबा स्कुलआ जाबाय ना सरकारि ओइ नोंथ' नोंथांना मेट्रिक होदोंमोन खोमा दुहु दालाय माबियावथो दं आह दे नाय बगाथरनि माबायाव कलेजआव अह कलेजआ मोजां ना बोइ सिमलानि किसि कलेजआलाय माबायदि अह औ हा अह सानै फन पे दं पलिसआव बिराथ मोजां ना नोंसाबो होबा होनो हागोन नोंसिनावबो होबा होनो हागोन होनदों कलेजाव मोजांथार होन्ना खोनादों दख सेनियरफ्रा मोजां होन्ना खोन्थाफैयो थ' बोइ जोंहानियाव बे नानिमोनखो थारमानि खोथाहर इयाव मोजां होन्नानै रायलायफैनो हो लोगो जानो आं खामानियाव थांसै सालथे दोन्थ' अह खामानि मावग्रा मानसि ना औ दे दोन्थ'